हँ फ्रीज तऽ लेलहुॅं हँ ओहिमे बहुत तरहकेँ सुविधा यऽ जेना गर्मीकेँ मौसम यऽ पानि वगैरह राखि दै छी तऽ ठण्डा रहैया कतौ सँ आबै छी बहुत जल्दी पिबै छी ठण्डा महसुस होइया